آپ مچھلی والی بول رہی ہیں میم جی ہمیں کچھ مچھلیاں خریدنی تھیں جی ریہو مچھلی ہوگی آپ کے یہاں ہمیں ایک کلو لینی ہے آپ ریٹ بتا دیجیے بارہ سو روپیے یہ تو بہت زیادہ ہے آپ اتنا ہی رہے گا کم نہیں کریں گے اچھا ہمیں ایک کلو چاہیے اچھا اور پرونس مچھلی ہے آپ کے یہاں یہ کتنے کی ہے اٹھارہ سو روپیے اتنی زیادہ آپ کچھ کم کر دیجیے یہ بھی تو بہت زیادہ ہے آپ تھوڑا اور کم کر دیجیے اور اور کم نہیں کر سکتے ہیں اچھا چھوڑیے ایک اور کریبس ہوں گے آج

اچھا اور لوگسٹر

کتنے روپیے ہمیں آدھا کلو چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دکان پہ آ جاتی ہوں ٹھیک